ای بک آج سمے کی سب سے اہم چیز ہے کیونکہ آج تکنیک کی دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہے اگر ہمیں ضرورت ہے تو اسے آسانی سے ہم پا سکتے ہیں جیسے ای بک پہ بہت ساری جو کتابیں ہیں بہت پرانی ہیں اور جو نئی کتابیں آ رہی ہیں آپ آسانی سے کے مادھیم سے دیکھ سکتے ہیں آپ خرید سکتے ہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں آسانی یہ ہے کہ آپ اگر خریدنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی ویوستھا ہے آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہ اس کے جو ہے سکاراتمک پہلو ہیں یو بک کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ آسانی سے اپلبدھ ہے یہ آسانی سے اس لیے کیونکہ آج کل ہر کوئی انٹرنیٹ چلانا جانتا ہے اور آپ کسی سے پوچھ کر بھی آپ ویبسائٹ پر جائیں ویبسائٹ بہت ساری ای بک کی ویبسائٹس ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جنہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ڈھونڈھتے رہتے ہیں انہیں نہیں ملتا ہے اگر لوگوں کو کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ای بک کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو یہ اس کی کمیاں بھی ہیں کہ لوگوں تک کیسے پہنچے دور دور دور تک انٹرنیٹ ایک ایسا مادھیم ہے کہ لوگ آسانی سے اس کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور یو بک پر جو ہے کہ سبھی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ اس طریقے سے جو ہے کہ چلانا نہیں جانتے ہیں انٹرنیٹ یا کسی ویبسائٹ کو ڈھونڈنا کہ کون سے ویبسائٹس ہیں جن پر بکس اپلبدھ ہیں تو یہ اس کی کمیاں ہیں